दिक्खो हून डिफ्रैंट लैंग्वेज़ च मतलब में कोई ऐसी है नेईं ऐं बट इक होंदा ना कि जेह्ड़ा असें स्टार्टिंग दा पढ़े दा होऐ निक्के होंदे दा पढ़े दा ऐ पढ़दे आंदे ओह् बाद च मतलब कि पढ़ो हैनी जि'यां हून में अड़मिशन लैत्ती इत्थै कालेज बिच्च अड़मिशन लैत्ती में पूरा टवैल्थ तक पढ़ी में इंगलिश पढ़ी में टैन्थ तक जेह्ड़े सबजैक्ट होंदे हे ओह् तुसेंगी पता गै ऐ ते ओह्दे बाद में रक्खेआ आर्टस सबजैक्ट आर्टस सबजैक्ट रक्खेआ ओह्दे बिच्च मेरे इंगलिश होई हिन्दी हिस्ट्री जगराफी एह् सब में इंगलिश बिच्च पढ़ेआ हिन्दी बिच्च पढ़ेआ स्टार्टिंग दा सब कुछ हिन्दी इंगलिश बिच्च पढ़ेआ डोगरी बिच्च ते में कदैं पढ़ेआ गै नेईं हा स्टार्टिंग दा बंदा होंदा निं कि स्टार्टिंग दा पढ़े दे होऐ ते फिर अग्गें बी उऐ पढ़ो ते एह् किश होंदा में ते कदैं पढ़ी निं स्टार्टिंग दा डोगरी ते में जिसलै अड़मिशन लैत्ती इत्थै कालेज बिच्च अड़मिशन लैत्ती फिर इत्थै मिगी सबजैक्ट नेईं लब्भा दे हे इत्थै मेरे नंबर आया इत्थै मिगी ना सबजैक्ट निं लब्भा दे हे जेह्ड़े सबजैक्ट रक्खने हे बारी आई मिगी मेजर बिच्च थ्होई गेआ पंजाबी पंजाबी ते में स्टार्टिंग बिच्च पढ़ी दी गै नेईं ही फिर में मतलब बौह्त दिक्कत अवा दी ही पढ़ने च मिगी मतलब पढ़न गै निं होआ दा हा सबतो मतलब हाई स्टैंडर्ड़ कलास बिच्च फर्स्ट इयर बिच्च में मतलब कि'यां पढ़नां हा पंजाबी पढ़नी मतलब स्टार्टिंग तुस समझी सकदे ओ कि स्टार्टिंग दा पढ़ी दी होऐ ते फिर अग्गें बंदा करी सकदा ऐ मगर ओह् मिगी मतलब कुछ समझ नेईं आ'रदा हा ऊड़ा आड़ा समझ निं आ'रदा हा कुछ बी समझ निं आ'रदा हा फिर में केह् कीता फिर मैनें किया जो पंजाबी ऐ नी में उस्सी समझेआ मैम नै ओह् समझाया बल्लैं बल्लैं बल्लैं मतबव मिगी समझ आया कि इस्सी इ'यां करदे न इ'यां ना समझ आई गेई थोह्ड़ी बल्लैं बल्लैं चलो बोलनी ते है गै हिन्दी स्टार्टिंग दा हैनी बोलना ते चलो आई जंदी ऐ बोलने च असान होंदा होर करने च मुश्कल होंदा ऐ एह् सुनें दा हा पर जिसलै पढ़ी ते लेआ पर जिसलै पढ़ने दी पढ़ियै पेपर देने दी बारी आई उसले मेरे कोला दा लिखन निं होऐ उसलै मेरे कोला दा लिखन निं होऐ उप्परों इन्ने कंपलिकेटिड़ जेह्ड़े इ'यां सिंपल सबजैक्ट बिच्च इन्ने कंपलिकेटिड़ कव्शन आंदे न ते समझी लैओ पंजाबी बिच्च कनेह् गै आंदे होङन पंजाबी बिच्च बी बड़े कंपलिकेटिड़ बौह्त ही कंपलिकेटिड़ कव्शन आए दे हे फिर मतलब बड़ा मुश्किल होई गेआ में करना मतलब बौह्त ही अजीब होई गेआ हा कि कि'यां करना कि'यां नेईं फिर ओह्दै च होर बी सबजैक्ट ऐ हे जिसलै देआ दे हे पंजाबी हा डोगरी ही संस्कृत हा में मतलब पढ़ेआ गै नेईं कदैं एह्कड़े सबजैक्ट मे पढ़े गै निं कदैं इत्थै आइयै मिगी पंजाबी लैनां पेआ क्योंकि डोगरी उसलै खत्म होई गेदी ही ते जिसलै डोगरी खत्म होई गेई फिर में सोचेआ कि पंजाबी रक्खी लैन्नी आं सिक्खी लैग्गी होर केह् ते फिर जिसलै सिक्खी लेई पंजाबी बल्लैं बल्लैं में सिक्खी लेई फिर ओह्दे बाद पेपर दित्ते ठीक ऐ आई गेई इ'यां गै आक्खा दे स्टार्टिंग च ना असें कदैं पंजाबी पढ़ी नां डोगरी पढ़ी नां संस्कृत पढ़ी स्टार्टिंग दा अस पढ़दे आए आं केह् इंगलिश हिन्दी मैथ एह् सब किश इ'यां पढ़दे आए आं सिंपल सबजैक्ट जो मतलब समझ आई जंदी बंदे गी कि'यां करना कि'यां नेईं करना ते इस करियै गै फिर हून बी हून बी होंदा ऐ में थोह्ड़ी पैह्लें आई जंदी ही ते डोगरी सबजैक्ट रक्खी ओड़दी ही डोगरी पढ़ी लैंदी ही ओह्दे कोला दा पंजाबी कोला दा आसाम ही ऐना मतलब में एह् नेईं बोलेआ कि ओह् बी मुश्किल ऐ करने लग्गे ते सब कुछ होई जंदा ऐ मगर डोगरी केह्ड़ी आंदी ऐ ओह् बी सिक्खनी गै पौनीं ही बट बोलने च मिगी बी डोगरी आई जंदी जि'यां में हून बोला करनी आं डोगरी आई ते जंदी ऐ बोलना पर लिखना नेईं आंदी ऐ पर लिखना कि'यां ऐ पंजाबी बी इ'यां गै पंजाबी दा कोई बोलना पंजाबी आई जंदी पर लिखना कि'यां इंगलिश मतलब इंगलिश अस लिखी बी लैन्ने आं ते बोल्ली बी लैन्ने आं एह् किश ठीक ऐ होर कोई ओह्दा जैदा एक्सपिरिंस है निं ऐ अलग अलग मतलब कि अलग अलग सबजैक्ट मतलब कि अलग अलग पढ़ना लैंग्वेज़िस पढ़ना बौह्त मुश्किल होई जंदा बट ठीक हा सब कुछ अगर एह् होंदा नी करने दी चाह् होऐ ते होई जंदा ते करी लेई कुसै चाल्ली केह् करना फिर डोगरी दा दिक्खने आं हून डोगरी करा'रदे आं बोल्ली बी लैन्ने आं ते लिखी बी लैन्ने होन्ने आं